यौ हम अहाँके होटलसँ ऑनलाइन ऑर्डर दकऽ मँगेने छलहुॅं है समान हम तऽ ओकर पाइ दय देलहुॅं लेकिन कि पता नहि हमरा पता अछि जे कोनो कारणवश ओ अटैक गेल अहाँ तक पहुँचल नहि अहाँ लेकिन हमरो एकाउन्टमे से तऽ कटि गेल अछि तऽ आब ई समस्याके कोनो समाधान भऽ सकै छै